आसामनि रंजाथाइनि दारिमिनाव ससियेल मेडिया आरो अनलाइन प्लेटफर्मआ गोबां बिफाव लायो मानो होननानै बुंबा रंजाथाइनि दारिमिना जागायजेनो होननानै बुङोब्ला अनलाइन बा ससियेल मेडिया होननानै जों दानि दानि दा समखौ जों बुंनो हायो दानि दा समाव मानो होननानै बुङो गासैबो एन्टारटेइनमेन्ट बा रंजाथाइनि फुंखाफोरा बे ससियेल मेडिया बा अनलाइन प्लेटफर्मनिफ्रायनो फैयो ससियेल मेडियानो होन बा अनलाइन प्लेटफर्मानो होननानै बुं जेरै इउटुब इउटुब हमनानै ला हवाट्सआप इन्स्टाग्राम बेफोर गासैआवबो रंजाथाइनि जिथुबा नुथाय बेफोर नुथाइफोरखौ जों मोननो हायो बे ससियेल मेडिया आरो अनलाइन प्लेटफर्मनिफ्रायनो गासैबो जिथु बा रंजाथाइनि फुंखाफोर बे फुंखाफोरा जोनोम मोन्दों होननानै जों साननो हायो बांसिनै बांद्रायदों आरो गोदोआव बेबायदि अनलाइन अनलाइन प्लेटफर्म बा ससियेल मेडिया गैयै समाव मोनसेल' फुंखा दंमोन जेरै टेलिभिसन टेलिभिसन बायदिनिफ्राय जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव अनलाइन बा प्लेटफर्म अनलाइन प्लेटफर्म बा ससियेल मेडियानि जोहैबो जों गासैबो इन्टारटेइनमेन्ट बा रंजाथाइखौ जों मोननो हायो